देखियौ मार्शल आर्टके बारेमे यदि पुछबै तऽ मार्शल आर्ट एकटा बहुत नीक कला छै पहिलुक तऽ अपन सुरक्षा तऽ छैबे करै तहन अहाँ दुनियोके सुरक्षा कोनो भी परिस्थितिमे कऽ सकै छियै तऽ मार्शल आर्ट एकटा बढ़िऑं कला छी जे सभ इन्सान के होना चाही आवश्यकता छै जरुरी नहि छै जे करने चाही लेकिन आवश्यकता छै सभके आइ काल्हिके जमानाके जे भऽ रहल छै जे भी आतन्कवादी हमला आतन्क जे फैल रहल छै अपनो सुरक्षा लऽ सङ्ग सङ्ग जे हिनकर साथमे छै जे छै हुनका सङ्गेमे जे प्रजेन्टमे हुनका सङ्गमे छै ओकर मदद करैमे ठीक रहतै तऽ मार्शल आर्टके ट्रेनिंगके तऽ देना चाही बढ़ावा ओकरा लए रेजीमेण्ट खोलना चाही किएकि ई एकटा बहुत नीक कला छै जे सभ घरके सभ बच्चाके स्पेशली लड़की सभके आना चाही मार्शल आर्ट तऽ हम कहब कि मार्शल आर्टके रेजीमेण्टके लिए होना चाही आ ओहिमे डिसिप्लिन्ड होना चाही मतलब अनुशासित होना चाही सभ किछु तऽ हम कहब जे रेजीमेण्ट खोलब जरुरी छै